मूंखे नएं नएं प्रकार जूं रोटियूं खाइण हुन में वैराइटियूं खाइण सां ॾाढी ख़ुशी मिलंदी आहे चखण इहो नयूं नयूं वैराइटियूं ठाहे ॾिया मां घर में सभिनिनि खे जीअं राजमा चांवर थी विया पानी पुरी सेंडविच पिज़ा थी वियो बरगर थी वियो नूडल्स थी वेयूं भुॻा चांवर मेथी पटाटा राजमा चांवर छोला चांवर तिरंगा राईस पोइ दालि पकवान कोकियूं भिंडी पटाटा बेसण जी टिकियूं ढोढो त्रिदाली दालि इहे सभु ठाहे करे मूंखे डाढी ख़ुशी मिलंदी आहे ऐं मूंखे ॾाढो सुठो इअं सुठो लॻंदो आहे ऐं ॿियो जॾहिं बि मां वांधी वेठी हुजा या कुझु बि इहो मूंखे न घर में साफ़ु सफ़ाई करण में ॾाढी ख़ुशी मिलंदी आहे सभु इअं लॻंदो आहे मां सभु साफ़ु सुथिरो रखा घर में हिकु हिकु शइ ॾाढी साफ़ु सुथिरी हुजे कुझु बि किन किचिरो किथे बि न हुजे हर हिकु चीज़ में मूंखे इहो लॻंदो आहे बसि साफ़ु सफ़ाई हुजे पंहिंजो मम्मीअ जो ह कमु में हथु बटाइण सां बि मूंखे ॾाढी ख़ुशी मिलंदी आहे राति जो मम्मी खे पेरनि में दॿाए ॾियण हथनि में दॿाए ॾियण पप्पा खे दुकान ते मदद करण घर में मम्मीअ जो कमु में हथु बटाइण हिन सभिनि में मूंखे ॾाढी ख़ुशी मिलंदी आहे ऐं मां पढ़ाई कंदी आहियां त हुन में मूंखे ॾाढो मज़ो ईंदो आहे मूंखे नईं नईं चीज़ो ॾियण में ॼाणण में ॾाढी ख़ुशी मिलंदी आहे ऐं ख़ुशी थींदी आहे की हा अॼु मां कुझु नओं सिखियो त मूंखे ऐं मां इअं ई घुमंदे फिरदे ख़ुशि रहींदी आहियां बसि सभिनि खे मां खिलाईंदी रहींदी आहियां हुन में ब ॾाढी ख़ुशी मिलंदी आहे मूंखे पंहिंजे मथां बि इअं ॾाढी ख़ुशी थींदी आहे की हा मां सुठी आहियां इअं डाढो इअं सुठी शयूं मूंखे वणंदियूं आहिनि पर खाइण पीअण जी वधीक मूखे ख़ुशी मिलंदी आहे हर हिकु शइ में नयूं नयूं शयूं थी वेयूं ठाहिण खाइण सभिनिनि खे खाराइण सुठे सां सभिनी खां पुछण कीअं ठहियो आहे सुठो सभु मूंखे इहो ॾाढो सुठो लॻंदो आहे